में तुसेंगी अज्ज अपना एह् सनाना कि जेह्की मेरी मनपसंद चीज़ ऐ जेह्की मनपसंद चीज़ जेह्की बचपन चा अं'ऊ खंदे आ ना देहीं दुद्ध घयोऽ ते देहीं जेह्का ते देहीं बड़ा शैल होंदा ते दुद्ध होंदा ते उसी अस तपांदे ते उसी जेल्लै जाग लगदा ते ओह् दूए दिन देहीं लगदा ते देहीं च जेह्की बड़ी मलाई होंदी ते ओह् ताकतवर होंदी बड़ी ते ओह् खाने कन्नै असेंगी साढ़ा माइंड फ्रैश रौहंदा लाइफटाईम ते ओह् देहीं बी अं'ऊ मिगी ओह् च पसंद ऐ ते मिगी बचपन चा पसंद ऐ घ्योऽ ऐ ते घ्योऽ च केह् ऐ की घ्यो जेल्लै अस नुहाड़े च खंड पाने अस खंड पाइयै फुलका गर्म करना ते ओह् पाना ते उसी खाने च बड़ा मज़ा आंदा ऐ ते कन्नै मिगी राजमा बड़े गै पसंद न दाल होइयां एह् जेह्की में जिसी चीज़ै गी में पसंद करना देहीं च ताकत खाने कन्नै बड़ी ताकत होंदी देहीं च ते जेह्का दुद्ध दुद्ध पीने कन्नै प्रोटीन बगैरा जि'यां कोई जिम मारा दा ते ओह्बी अपने केह् आखदे मिल्क पींदा ते जेह्के राजमां न ओह् में बचपन चा मिगी बड़े गै शैल लगदे ते उ'नेंगी खाने च राजमां चोल ते राजमां च जेल्लै घ्यो पांदे खाली ते बड़े गै शैल होई जंदे ते में एह् जेह्की जगहा उत्थै अपने अस्सर बग्गर आह्ली साईड़ ते उत्थै गेआ ते उत्थै राजमां चोल बड़े ते उ'नें पूरा देसी इं'या घ्यो पाइयै बड़ी मशहूर ऐ उत्थूं दी ते उत्थूं दे राजमां गै बड़े गै ओह् खाइयै मिगी बड़ा सोआद आया ते कन्नै जेह्का देहीं होंदा दुद्ध होंदा घ्यो होंदा एह् खाने कन्नै साढ़ी जेह्की बॉडी गी होर ताकत थ्होंदी ऐ ते जि'यां कोई अगर जेह्का नशे करदा ते ओह् अपने तै जिंदगी ओह् करी लैंदे तबाह् करी लैंदे ते नशे गी छड्डियै गै एह् लोग किश खान देहीं खान दुद्ध खान ते ताकत आह्लियां जेह्ड़ियां बी चीज़ां खान तां खाली बॉडी गै लगदियां ते तुस अपनी जेह्ड़ी हैल्थ ऐ ओह् तुं'दी ओह् ठीक रौह्ग ठीक रौह्नी जेह्ड़ी हालत ऐ ओह् कदें अस बमार निं औचे ते